جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کسی گلوکار کو براہ راست سنا ہے آپ کا تجربہ کیسا رہا آپ کس گلوکار کو براہ راست سننا چاہیں گے کیوں میں عاطف اسلم کے عاطف اسلم ایک ایسے گلوکار ہیں جن کو میں نے براہ راست سنا ہے ممبئی میں ایک مرتبہ ایک شو ہو رہا تھا تو وہاں پر میں گئی تھی تو میں نے وہاں بہت زیادہ اسٹیڈیم کے پاس بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا تھی تو میں نے وہاں عاطف اسلم کو بالکل بہت نزدیکیوں سے دیکھا بہت اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے وہاں پر فوٹو بھی لی اور ان کے گانے کو سن کر مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو براہ راست نہیں سنا تھا اس کے علاوہ مجھے ارجیت سنگھ جی کے گانے اچھے لگتے ہیں اور مجھے میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو براہ راست دیکھوں تو کلکتہ میں ایک شو ہونے والا ہے جہاں پر میں ان کو براہ راست دیکھوں گی